आं मोजां मोननाय बांसिनै आरिमुगिरि रोजाबगिरिया जाबाय बर'नियाव सुलेखा जायो जोंनो गोबां बिबाङै गोदोनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि मेथाइ रोजाबनानै होबोदों आरो बेजों लोगोसेनो हौवाफोरनि गेजेराव आंहा दङ निलेस्वर जायखौनो जोङो गोदोनिफ्रायनो देंखोमुनि राजा होननानै मिन्थिबोनाय जादों मानोना बिथाङानो जोंनि गोबां बिबांनि मेथाइखौ गोदोनिफ्रायनो रोजाबबोनानै रेडिय'आवबो जोंनो आखा फाखा महरै मेथाइ खोनासंहोबोदों आरो हिन्दी रोजाबगिरि महरै आंनि बांसिनङै मोजां मोननाय रोजाबगिरिआनो जाबाय आरिजिट सिं जायनि देंखोमु मेथाइआ मखजाथावदि बेनि गोदै गारां आरो बेनि क्रियेटिभिटिनि सायावनो सोनारनानै बयजोंबो मोजां मोनजानाय सल' लिरगिरिनि गेजेराव आंनि बांसिनै मोजां मोननाय सल' लिरगिरिआनो जाहैबाय चितरन्जन मोसाहारि जायनि लिरनायखौ फरायोब्ला जोङो मुहिथाब होयो आरो जोबोद मोजां मोनो बिथांनि लिरनाय माखासे लिरगिरि सल'फोरानो जाबाय सिरिनाय मान्दार बिबार हाग्रा गुदुनि मै बायदि बायदि